हॅं की लेबै

की लेबै नहि हॅं की लेबै हॅं किनका लए लेबै जूता हॅं सभ मिल जायत इहाँ सभ मिल रङ्गके मिलै छै सभ अच्छे मिलतै बच्चा लेब तऽ सभ सस्तेमे मिल जायत बढ़िए मिलत हॅं कए गो लेबै

हम अपने ग्राहकके थोड़े ठकि लेबै नहि कमे दाम लगायब लए लियऽ जे बनै छै सएह हॅं देखियौ ई कम्पनीके ठीक होयत ठीक हए ने हॅं ई जूता देखियौ ठीक हइ हँ आर देखियै चप्पल कोन दी हँ ई देखियै चप्पल ठीक हइ चप्पल ठीक हइ ने ई चप्पल ठीक हइ ई चप्पल ठीक ने हइ हॅं हॅं ई चप्पल ठीक ने हइ हँ हँ आब देखियौ बच्चा के कोन लेबै हॅं ठीक हइ निकालै हॅं ठीक हइ निकालै छी देखियौ ई नओ नम्बरके ठीक हइ हॅं हॅं एहिमे देखियौ चारि नम्बरके ठीक हइ

हँ पसन्द पड़ल